ناسک ضلع میں اہم نسلی اور لسانی گروہ بہت سے ہیں جیسے بھیلی بھیلی زبان عربی ہندی زبانوں کی ایک شاخ ہے اور اسے زیادہ تر راجستھان گجرات اور مہاراشٹر کے علاقوں میں بولا جاتا ہے وارلی لوگوں کی زبان اور ثقافت مہاراشٹر کے کچھ علاقوں میں پائی جاتی ہے کوپنا زبان مہاراشٹر کے کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے اور یہ کنویں ندی کنارے کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زبان ہیں ہمارے آس پاس کے علاقوں میں اس سے کرشچن گون مادیہ تمامی طریقے کے لوگ رہتے ہیں میرے ضلع میں اور اس کے آس پاس زبان تبدیل ہوتی ہے جیسے سکھ لوگ الگ زبان بولتے ہیں مسلمان عموماً اردو بولتے ہیں ہندو لوگ عام طور پر مراٹھی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یوں تو ہمارے علاقے کے لوگوں میں زیادہ اونٹنی نہیں پائی جاتی ہے لیکن کبھی کبھار جب سوشل میڈیا اور نیوز والوں کی طرف سے جب فساد لگانے کے لیے جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھار کچھ گرمیاں اور تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایسے کچھ غلط موڑ نہیں پکڑتے تمام لوگ ہی مل جل کر ہی رہتے ہیں